हम जिस स्थान पर रहते हैं उसके आसपास के पहाड़ और मैदान हमें बहुत अच्छे लगते हैं पहाड़ों में अपनापन लगता है कि पहाड़ों में अपना मैं अच्छा लगता है और मैदानों में खेलने में अच्छा लगता है शहर में शहर में पहाड़ों की खेती की जाती है उत्तराखण्ड के मौसम और उत्तराखण्ड में मौसम बहुत अच्छा होता है और पहाड़ों की ऊँची ऊँची झाड़ियों पर ऊँची ऊँची झाड़ियाँ अच्छी लगती हैं वहाँ वहाँ का मौसम बहुत अच्छा सुहाना रहता है मौसम बहुत सुहाना रहता है और और उसका सौन्दर्य बहुत अच्छा रहता है प्राकृतिक सौन्दर्य होता है पहा लोग पहाड़ों की चोटी पर जाना पसन्द करते हैं और वहाँ पहाड़ों की जमीन समतल यानी बराबर नहीं होती वहाँ की जमीनें टेढ़ी मेढ़ी ऊ ऊबड़ खाबड़ होने के कारण और सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तब बहुत अच्छा लगता है और उत्तराखण्ड जैसे है पर्यटन के स्थान और जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा है मौसम पहाड़ों के लिए और बारिश होती रहती है पहाड़ों पर मैदानी क्षेत्र बहुत अच्छे रहते हैं पेड़ पौधे हरियाली सभी जगह पर हरियाली रहती है वहाँ का मौसम बहुत सुहाना रहता है ठण्ड ठण्डा रहता है पहाड़ों पर रातें और और ठण्डी होती है और क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऊँचाई होती है वहाँ उतनी ही ठण्डी भी होगी पहाड़ों पहाड़ों की पहाड़ों की ऊँचाइयों पर हवा का घनत्व निर्भर करता है जितनी भी ऊँचाई होती है हवा का घनत्व बहुत अच्छा होता है पहाड़ों पर गरमी भी ठण्डी हो ठण्डी होती है ठण्डे होते हैं और सूर्य की किरणें सीधी न पड़कर तिरछी पड़ती हैं जिसकी वज़ह से मैदानी इलाकों के बज़ाय पहाड़ी जमीन को बहुत कम मात्रा में ऊष्मा मिलती है सूर्य के के छिप जाने के बाद धरती विकिरण के लिए चलते ठण्डी होने लगती है पहाड़ों का पूरा क्षेत्रफल मैदानों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है इसलिए पहाड़ ज़्यादा ही ठण्डे होते हैं मैदानों पर बहुत सुनहरा मौसम रहते हैं पेड़ पौधों की हवाएँ चलती रहती हैं पेड़ पौधों की हवाएँ चलती रहती हैं और पहाड़ों पहाड़ों पर सुहाने मौसम होने के कारण वहाँ पर वहाँ पर सब घूमने जाते हैं और उस उस उसका आनन्द लेते हैं वहाँ पर पहाड़ी इलाके पर पहाड़ी इलाके पर सुहाने मौसम के कारण वहाँ की वहाँ पर सभी घूमने के लिए अच्छा रहता है हर व्यक्ति का सपना होता है यानी कि वह पहाड़ और या मैदान पर घूमें और वहाँ का आनन्द लें हमें भी पसन्द है कि हम ऐसा करने में असमर्थ भी नहीं हैं लेकिन जाना नहीं चाहते क्योंकि हमारा कुछ और कोई और कुछ और है जो पहाड़ी जीवन जीता है जिस उसी तरह हम शहरों में रहकर भी नहीं जा सकते क्योंकि पहाड़ों पर स्वर्ग जैसी यात्रा होती है पहाड़ों पर स्वर्ग जैसी यात्रा होती हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह पहाड़ों पर जाए गोवा भी बहुत अच्छा घूमने के लिए है वहाँ पर बहुत से स्थल ऐसे हैं जो घूमने के लिए होते हैं वैश्नो देवी भी सब लोग जाते हैं उत्तराखण्ड वैश्नो देवी और केदारनाथ यह सब ऐसे स्थल हैं जहाँ पर सब व्यक्ति आनन्द लेते हैं पहाड़ों की मैदानी इलाकों की ऐसे स्थल हमें सुनहरे मौसम रहते हैं और हमें वहाँ पर जाना अच्छा लगता है और वहाँ का आनन्द लेते हैं

बहुत सुहाना होने के कारण वहाँ पर बहुत लोग